अगर में ट्रेन दी गल्ल करां ते में पैह्लें ट्रेन बिच बेहियै हरीद्वार गेई ही जदूं में पैह्ली बार बैठी ही ट्रेन बिच मेरी मम्मी दी डैथ होई दी ते अस हरिद्वार गे हे ते ट्रेन जेह्ड़ी ऐ ओह् ते ट्रेन अच्छी होंदी ऐ ते ट्रेन दा जेह्ड़ा कलर नीला ऐ ते ओह्दे बिच बारां डब्बे न ते बड़े जैदा लोग ओह्दे बिच बेहियै ट्रैवल करी सकदे न जि'यां असें कुतै दूर दराज़ दे लाके ई जाना होऐ ते अस ट्रेन बिच जन्ने आं ट्रेन जेह्ड़ी ऐ ओह् बढ़िया होंदी ऐ ट्रेनें च सीटें दी कमीं निं होंदी ऐ ते बंदा लेटियै जाई सकदा ऐ आराम करने गी जाई सकदा टाईम दे पुज्जी सकने आं ट्रेन बिच जाना होऐ ते दिक्खो ना अस बस्स बिच जन्ने होन्ने आं भगोआन नै असेंगी किन्नी प्रॉब्लम होंदी ऐ अपना समान बैग चुक्कना बच्चे बगैरा ते अस जिन्ना अच्छा ट्रेन बिच सफर करी सकने आं तां इन्ना अस बस्सै च मेटाडोरै च जां बाईक पर निं जाई सकने आं ट्रेन बिच अस बड़े आराम नाल आई जाई सकने आं ट्रे असें ई टाईम दे पजाई ओड़दी नाल ऐ अगर दिक्खो जी अस घरै दे एह् फैमिली कुतै जाना तां अस केह् करने होन्ने कि टिकटां बगैरा कटाई ओड़ने होन्ने ट्रेन बिच जाने गितै ट्रेन बिच अस लेटियै जाई सकने आं हर इक बंदा साढ़ा उत्थै जाई सकदा ट्रेन बिच ते ट्रेन जेह्ड़ी ऐ एह् एह्दे किन्ने बारां डब्बे होंदे ट्रेन पटरी उप्पर चलदी ऐ जेल्लै में ट्रेन बिच गेई ही ना बाहर ते में ट्रेन बिच बहुत आराम मिलेआ ओह्दे बिच होंदा ना ते जि'यां गड्डी बिच जाह्चै ते थकावट बगैरा होई जंदी ते ट्रेन बिच ऐसा किश निं होंदा बंदा लेटियै जंदा ते उत्थै पुज्जी जंदा जित्थै उ'नें जाना होऐ ते ट्रेन बिच इक ते होंदा टाईम दे कन्नै पुज्जी जंदी ट्रेन ते बड़े जैदा लोग ओह्दे बिच औंदे न ओह्दे बारां डब्बे न ते ओह्दे बिच एह् निं कि तंगी बिच जाना ते शैल खुह्ल्ले डुह्ल्ले बेहिय़ै लेटियै जाना होऐ तां अस जाई सकने आं